ड्राइवर साहेब अहाँके हम फोन करय छी जे हमरा घरमे मूड़न हइ हमरा चारि गो धाम जाइके हइ से ओइ मूड़नमे टाइम लागत तीन चारि पाँच दिन तऽ चारि रोज अगर हम मूड़न कऽके घुमब तब अहाँके कत्ते पाइ लागत से हमरा बताबू हमरा जरूरी हइ हमरा जाइके हइ हमरा दिन धायल हइ तब मूड़नके तैे दुआरे से अहाँके हम फोन कयली से कते पाइ लेबय से हमरा बताबू कोनो हालमे हमरा गाड़ी चाही धोखा नहि ने देब धोखा नहि ने देब तब तब हम गाड़ी हम्मे चाही हमरा चाही तऽ चाही गाड़ी हम अहीँसँ बात करय छी ठीक छै हमरा कोनो हालमे दिऽ गाड़ी लए कऽ मुड़नमे नहि हमरा टाइम लागय छै हमरा दोसर गाड़ी नहि होइ हइ तऽ हमरा गाड़ी चाही तऽ चाही चाहे जेनाके हुअए पूजा पाठ भी जादा होतय तीन चारी जगह होतय मूड़न तऽ लेट लगबे नऽ करत लेट लागत हमरा गाड़ी चाही तऽ चाही मुड़नमे की सब होइ छै से जानिते छियै जे अहुँ तऽ करने होबय बेटा बेटीके मूड़न कते देरी लगय हइ कते टाइम लागय हइ तब हमरा गाड़ी चाही हमरा लेट लागतय मुड़नमे तीन चारि धाम जाइके हइ